हेलो सर नमस्ते नमस्कार भाई नमस्कार सर बताइए जी नमस्कार सर जी जी कट जाएगा हमारे यहाँ बहुत जी आपको किस तरीके से चाहिए राउंड चाहिए या फिर साइड से चाहिए हर तरीके से हमारे यहाँ हेयर कटिंग हो जाती है बाल कटिंग हो जाती है और मसाज भी हो जाता है ब्लीच भी हो जाता है जी जी हर कटिंग का दाम अलग है आपको किस तरीके से चहिए हाँ बाल का भी चार्ज अलग है आपको कैसा चाहिए फेशियल चार्ज अलग है मसाज का चार्ज अलग है आपको हर तरीके की सुविधा मिलेगी जी जी टोटल आपका एक हज़ार रुपए हो जाएगा आपको रियायत दी जाएगी दस परसेंट की रियायत मिल जाएगी और आपको दस परसेंट दे रहे हैं सर आप हमारी सेवा और फिर उसके बाद अलग तरीके से हैं हाँ आप हमारे रेगुलर ग्राहक है तो इसलिए आपको कम कर दिया जाएगा हाँ आपके चलिए आपके फेसियल का चार्ज नहीं जोड़ते हम हूँ फेसियल का चार्ज आपका नहीं ब्लीच का चार्ज आपका छोड़ देंगे हम ठीक

जी इसका चार्ज इसमें जुड़ेगा उसका हम तीन सौ रुपए जी जी उसका सिर्फ़ बाल का होगा और उसमें बाल को हम सेटिंग सेटिंग करेंगे और उसमें रफ़ भी करेंगे और हम उसका तीन सौ रुपए चार्ज लग जाएगा

जी जी जिसकी इच्छा और हमारे यहाँ अलग अलग तरीके की मसाज है बॉडी मसाज है फेसियल मसाज है आप जो करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं जी जी नहीं भीड़ नहीं है आपको आप रेगुलर कस्टमर है तो इसके लिए हम आपको टाइम देंगे आप उस समय आके आप सर्विस ले सकते हैं सेवा ठीक है धन्यवाद सर